कोंकणी ही एक अशी भाशा आसा जी गोंयकारांची मायभास गोंयकार पयली जन्मनात कोंकणी भाशा उलोवपाक लागतात कोंकणी भाशेन तांचें बालपण जातात पूण आतां लोक कितें करता भुरगीं जल्मान येयलीं जाल्यार बाबा इंग्लीश सगळें इंग्लीश इंग्लीश इंग्लीश शब्दान तांकां तांचें बालपण व्हड करतात आनी ताका लागून तीं व्हड जाता तेन्ना कोंकणी भाशा तांकां उलोवपाक बरोवपाक तशीच किदें कोंकणीन किदें सादर करपाक कठीण जाता ताका लागून किदें करपाक जाय आमी आमच्या मायभाशेनूच तांकां व्हड जातलीं व्हड करपाक जाय हांव म्हणना की इंग्लीश मराठी बाकीचे भाशा आमी शिकपाक जायना अशें म्हणना त्योय भाशा शिकपाक जाय पूण आपली भा मायभास आसा ती आमी सोडपाक जायना आतां खुबशे भुरगे आसा जे वेगळे वेगळे विशयान करियर करता आपलें ते आतां इंग्लीश म्हणा मराठी म्हणा हेतून आमी करियर करता तितून आमकां सहज किद्याचें हें मदत जाय जाल्यार आमी पुस्तकाचो मदत आसतात पण आमी मोबायलाचीय मदत घेवन किदें किदें आमकां खंयच्या शब्दाचे अर्थ कळना ते आमी मोबायलाचेर गुगलाचेर घालून अर्थ जाणून घेतात पण कोंकणीन जो भुरगीं करियर करता तांकां फक्त पुस्तकाचीत मदत घेवची पडटा कारण म्हळ्ळ्यार मोबायलाचेर ती भाशा उपलब्ध ना एकाद्या खंयच्या शब्दाचो जर आमकां अर्थ खबर ना जाल्या आमी तो गुगलाचेर मारतले आनी तो अर्थ मेळटलो अशी आशा नासना आनी सदांच आमच्या फुड्यां पुस्तकांत आसतलीं आमचे मदती खातीर अशेंय बी ना सो ताका लागून कोणी आमकां कोंकणी प्रतिसाद दिवपाक जाय कोंकणी भाशा आमी फुडें हाडपाक जाय ती कशी हाडटली तें म्हणल्यार आतां कोणी कोंकणी उलयता खूब लोक बसलेले आसा आनी तो जर कोंकणीन उलयता हे तो किदें रे इतले शिकलेले आ सो कोंकणीन उलयता अशें ताका आमी म्हुणप ना तशेंत ताका हांसोप बी ना कित्याक तो एक कोंकणांतलो मनीस कोंकणांतलो मनीस कसो आपली मनांतली भावना व्यक्त करतलो कोंकणी भाशेन तो चड आपली मनांतली भावना व्यक्त करूं शकता आनी तांचो ती तो आतां व्यक्त कशी करता दुखी करता गा खुशयेन करता ती आमकां सारकी समजोक शकता पण तो इतर भाशेन जर आपली भावना व्यक्त करता ती आमकां तो हॅप खुशयेन करता गा दुखान करता ती समजोक शकना सो आनी तो आप कोंकणी भाशेन जर आपली मनांतली भावना व्यक्त करता कोंकणांतलो मनीस जाल्या तो त्या ताजेर आपले भावना बद्दल चड सांगूं शकता चड उलोवक शकता इतर भा भा भाशेचो जर तो वापर करता जाल्या तो थोड्या प्रमाणान उलोवन सोपोवं शकता अशेय बी लोक आसा जे की तांकां इंग्लीश मराठी उलोवंक जायना जमना पूण तांकां कोंकणी भाशा उलोवपाक लज दिसता तशी आमी लज धरची न्ही आपल्याक किदें उलोवपाक जाय ते आपल्याक खंयची भाशा जमता कोंकणी जमता जाल्यार कोंकणीन तें उलोवन आपलें मत मांडपाक जाय अशीच म्हजी इच्छा आसा